بائکنگ کی دنیا میں مختلف رجحانات راستے اور منزلیں ہیں جن کے بارے میں میں بہت پرجوش ہوں رجحانات کی اگر بات کی جائے تو سلو رائڈنگ خالی راستوں پہ بہت عروج پر ہے اور فاسٹ رائڈنگ ہائی ویز پر خاص کر ایکسپریس ویز پر بہت اچھی مانی جاتی ہے راستے اور منزلوں کی اگر بات کی جائے تو مختلف راستے ہیں جیسے کہ لداخ کا راستہ کلکتہ میں مختلف ندیوں کے پاس کے پل اور کسول میں یا منالی میں اونچے اونچے پہاڑوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے راستے جن پر بائکنگ کا ایک الگ ہی لطف حاصل ہو سکتا ہے منزلوں کی اگر بات کی جائے تو گوا لداخ اور توش ایسی جگہیں ہیں جن پر بائکنگ کرنے میں لوگ بہت پرجوش رہتے ہیں اور کہاں بہت لطف حاصل ہوتا ہے